जेवण चिकन चिकन एक करतात आमी चण्याचो रोस एक करतात आनी गोडशें करता आनी भाजी सगली मिक्स तराची भाजी घालून मिक्स करतात आमी भाजयो आनी शोले शोले करतात आमी हें करतात मागीर कास्टोड करतात जिल्ली करतात कास्टड करता जिल्ली करतात आनी पुरयो बाजतात भाजी हे करता ते कास्टड झेल्ली गोड सगळें करतात आमी खूब बाशेचे जाय तुका जायत तसले हे करतात म्हणल्यार आतां भाजयो म्हणटा त्यो कसल्यो मुगाचे गाटी मागीर मुगाचो रोस चवळ्यांचो रोस आनी हें